अस मतलब इनग्रेडिएंट्स जेह्ड़े पांदे न उ'ऐ जेह्ड़े सारे लोग पांदे न उ'ऐ पाने आं मतलब रुट्टी बी बनाने आं मतलब टाइम देना ओह् मैटर करदा ते मतलब कोई बी चीज बनाने आस्तै उसी प्यार कन्नै बनाओ शैल मजे कन्नै बल्लें बल्लें बनाओ भला चीज शैल बननी चाहिदी मतलब ओह्दा मतलब खाओ जेह्दा टेस्ट गै होर आवै ऐसी चीज बनाओ में इ'यै सोचनी आं अगर अस नेईं शैल बनागे ते कदें निं मन करदा खाने दा इसलिए असें मतलब असें शैल गै बनाने दी कोशिश करनी होंदी पर में बनानी होनी जि'यां टमाटर प्याज़ कोई बी सब्ज़ी जे बनानी ऐ प्याज टमाटर थूम मतलब पाना शैल उ'नें गी बनाना मतलब प्याज टमाटर जेल्लै पाने होंदे शैल भु'न्नियै बनाओ ते फिर गै सब्जी खानै दा मजा आंदा कोई बी चीज जां कोई बी डिश बनाओ उसी मतलब शैल मजे कन्नै प्यार कन्नै बनाओ कोई चीज फिर मतलब उसी ओह्दा मतलब टेस्ट गै बक्ख होंदा जेल्लै मतलब कोल्लै असें गी शैल चीज बनाने आं सारे मतलब तारीफ करदे न अगर नेईं शैल बनागे ते मतलब एह् ऐ मतलब खुद निं खाने दा मन करदा कुसै गी केह् खलानी इ'यां बिच मसाले बगैरा होन मसाले मंगवाई लैन्ने आं मतलब पाई लैओ अगर जादा टेस्ट बनाना होऐ पर उसी असें मतलब बनाना ई ते खुद गै पौंदा होर जि'न्नी जादा चीजां होइयां जि'यां मिक्स सब्जी बनाइयै सब्जी बिच मतलब पाई लैओ जि'न्ना किश होई सकदा होर इसी शैल तरीके कन्नै मसाले भुनन्ने फिर भुन्नियै फिर शैल गै बनाओ ते फिर गै शैल बनदी ऐ असें उसी मतलब जि'न्ना शैल होई सकै उ'न्ना शैल बनाने दी कोशिश करनी होंदी ऐ कि मतलब खाने आह्ले गी बी लग्गै कि कोई चीज बनाई दी ऐ अगर असें नेईं शैल बनागे ते मतलब खुद निं करदा मन खानै गी कुसै ने केह् खाना इस लेई मतलब असें चीज दी कोई बी चीज बनानी होऐ ते उसी मतलब प्यार कन्नै शैल टाइम देइयै उसी मतलब पूरा फोक्स ओह्दे पर होना चाहिदा कोई चीज बना दे आं शैल मतलब शैल निं चीज बनै ते फिर उसी बनाने दा बनाने दा केह् फायदा इसलिए में मतलब कोई बी चीज बनानी आं ते ओह् शैल तरीके कन्नै बनानी आं फिर मेरे कोल टाइम होऐ अगर में इ'यां बेह्ली होआ फिर बनानी आं जल्दी जल्दी बनानी होऐ फिर शैल नेईं शैल बनदी टाइम बी निं होंदा जल्दी जल्दी फिर केह् फायदा बनाने दा जे शैल टाइम होऐ फिर में शैल बनाई लैन्नी होनी आं उसी शैल स्हेई तरीके कन्नै सारे कोई बी चीज बनाने सारे मेरे घरे आह्ले सारे पसंद करदे न सारे मेरी मम्मा आखदी मेरी मम्मा अगर में फुल्के बना जां कुछ बी मेरी मम्मा आखदी कि तू मतलब तू ई बना मिगी बोलदे बनाने आस्तै बोलदे मिगी खुद अपनी पसंद निं आंदी बनांदी ते ओह् बी मतलब ठीक ऐ मगर दूऐ दी जादा मजा आंदा हैना तां मम्मा मेरे कोला बनवांदे बार बार मतलब होर कोई चीज ते निं पांदे मतलब शैल उसी शैल अच्छे तरीके कन्नै बनाना प्यार कन्नै कोई चीज बनाओ ते शैल बी बनदी उसी शैल तरीके कन्नै बनाने चाहिदा कोई बी चीज होऐ